ॿारनि खे स्कूल एडमिशन लाइ हर परे परे वञिणो पवंदो हुओ हाणे इहे नेबरहूड में स्कूल में एडमिशन मिली ती वञे त जो बि नजदीक इस्कूल आहे चाहे महंगो आए चाहे सस्तो आहे उन्हनि पाण खे ॿारनि खे एडमिशन मिली थी वञे अहिड़ी तरह ई का फैसिलिटी आए त हर वक़्तु त हाणे बिजली मिले थी पहिरीं न मिलंदी हुई ऐं उन खां सवाइ रोड्स बि चङी तरह ठहियलु आहिनि पहिरीं त ॻिटियूं गिटियुनि मां निकिरणु मुश्किल थींदो हुओ हाणे चङी तरह रोड कयो अथऊं सिवेज में बि काफ़ी फ़र्क़ु आहे पहिरीं त ओपन ड्रेन्स न हुआ हाणे कवर्ड आहे उन ई करे अचवञ में बि आसानी आहे ट्रैफिक बि थोरो वधीक आहे पर पॉल्यूशन बि आहे ऐं उन उन में बि माण्हू रहनि था ऐं हलनि चलनि था चङी तरह